हमर दिदिआ कहलक जे एकदिना सोया चँक्स दिअ तऽ सोया चँक्स हम बनेलहुँ सब हमरा कहलक जे यूट्यूबपर जे सोया चँक्सकेँ रेसिपी छै ओहि हिसाबसँ तू बनाबही तऽ हम बनेलहुँ हमरा मम्मिओ खूब कहलक बहुत कहलक जिद्द केलक जे बनाबही तू तऽ हम कहलहुँ ठीक छै हम बनेबै सोया चँक्स तऽ हम यूट्यूबपर देखिकऽ बनेलहुँ हमरा घरमे सब खूब प्रशंसा केलक सोया चँक्सके लऽ कऽ हम पहिलुक बेर अपन जिनगीमे सोया चँक्स बनेलहुँ रहै यूट्यूबसँ रेसिपी देखिके तऽ सबके नीक लागलै ओ